کھیل کھیلنے سے دیہی علاقوں کے لوگوں کو سماجی تامل کے حوالے سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں کھیل لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں اور مختلف طبقوں عمر اور پس منظر کے افراد کو آپس میں ملنے جلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں جب لوگ ٹیموں میں کھیلتے ہیں یا کھیلوں کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں تو ان کے درمیان تعاون باہمی اعتماد اور بھائی چارہ بڑھتا ہے اس کے علاوہ کھیل دیہی برادیوں میں میل جول دوستی اور یکجہتی کو فروغ دیتے ہیں